आं दाख्लैहाय एन सि आर टि बुक गांसे अर्डार खालामदोंमोन दा अर्डार खालामनायनि उनाव आंनि आखायाव सफैदों जेब्ला आं नायो बुक आ एफाराब माने मोजां रोखोमनि सफैनाय जायाखै माने एसे जिला जिलि जानाय दंङमोन आरो आरो फारसे सानोब्ला माने बिजाबनि बेलायाव आङो फरायनानै नायदों जे माने माखासे लिरनाय जाय लिरनायफोरा माने बेखेवनायफोरा एफाराब माने मोजां मोनाखै आङो